हैल्लो हां जी तुस इत्थों दा बोल्ला दे क कलोनी दा मैडम होर थुआढ़ा नां परवीन ऐ ना हां दीदी थुआढ़ा नम्बर थ्होआ मिगी मैं बिजनेस करना हा इक इयै सूट बगैरा एह् मनयारी दा समान कास्मैटिक सारा रक्खना हट्टियै ते मैं हट्टी शट्टी बी दिक्खी आए दा हट्टी वी शैल ठीक ऐ क ग्रा शैल शैह्रे हट्टी ऐ कम्म शम्म वी ठीक चलदा उत्थै आंटी जी बड़े बड़ा उत्थै बड़े मतलब शैह्रे हट्टी ऐ कम्म की नी होग बड़ा कम्म ऐ खुल्ली डुल्ली शैल बड्डी दुकाना न शैल बड्डा हाल जन ऐ बड़ा समान औंदा उदे च मिगी पैसे दी जरूरत ऐ मैं कल्ला नि इस्सी चलाई सकना मि कुसे दी मदद चाहिदी ऐ तां मैं तुसें फोन कीत्ता कि थुआढ़े होर वी ज्यादा कम्म तुस ज्यादा कम्म मिलियै करा दे महा चलो मेरे कन्नै मिलियै बी करी लाओ हां ते फ्ही सनाउड़ेओ फ्ही मिगी अगर कन्फर्म होग थोआढ़ी तरफ दा फ्ही कल पाऊनेआं समान फ्ही ए फ्ही सनाउड़ेओ मिगी इस्से नम्बर पर फोन करेओ ए चंगा ए ठीक